हाँ जी हाँ मैम हम को बेटी की शादी है तो शादी के सिलसिले में कुछ लॉन वगैरह के बारे में बातें करना है लॉन फिक्स करने के लिए और उसके कुछ कार्यक्रम वगैरह रहेंगे शादी के जैसे कि हल्दी वगैरह है और संगीत का कार्यक्रम वगैरह हैं तो बहुत से कार्यक्रम शादी में रखेंगे तो उस के रिलेटेड आप से बातें करना तो जैसे की सिक्सटीन तारीख को शादी दिन का डेट है तो सिक्सटीन से हम को दो दिन पहले यानि की जैसे फो फिफ्टीन है और फोर्टीन फोर्टीन तारीख को हम को लॉन चाहिए था और लॉन लॉन फोर्टीन तारीख को हम बुक करेंगे उसके बाद में फोर्टीन को हमारा संगीत का कार्यक्रम रहेगा फिफ्टीन को हल्दी रहेगी हाँ और सिक्सटीन का शादी का कार्यक्रम रहेगा तो आप के हॉल में क्या क्या व्यवस्था है वहाँ पर हॉल में कि सभी खाने पीने की व्यवस्था और सभी यानि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है लॉन में सभी चीज़ें चाहिए हम को जैसे कि गार्डन वगैरह है और खाने पीने की चीज़ें चाहिए और जैसे पीने का पानी वगैरह है है न पानी फ़िल्टर चाहिए पीने का और खाने में आप क्या क्या रखेंगे जैसे के हम को मिठा चाहिए मीठे चार पांच प्रकार का चाहिए खाने में सब्जियों में चार पांच प्रकार की सब्जियां चाहिए और जैसे अदर और रहेंगे जैसे कि गुपचुप वगैरह है डोसे है तो ये सब आइटम हम को रखना है चाउमीन है और जैसे की और बहुत सी चीज़ों को हम को रखना है इस में तो ये आपके उस में लॉन में सब मिल पाएगा न हाँ जी हाँ हां जी जी हाँ हाँ तीन दिन के हां हां तीन दिन के लिए हां तो हमारा बजट कम से कम लगभग लगभग एक आध लाख के करीब बजट है हमारा तो एक आध लाख में हाँ ये सब चीज़ें खाने के पीजे खाने की चीजें से लेकर तो अदर चीज़ें भी बाकी सब उसमें आ जाना चाहिए जैसे के अदर कार्यक्रम वगैरह है तो तीनों दिन का किराया लॉन का किराया और बाकी और भी जो है तो ये सब आ जाना चाहिए उसमें नहीं

जी मैम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे न ठीक है न ठीक है चल जाएगा मैम हाँ हाँ

हाँ जी जी

जी जी जी जी जी जी जी तो ठीक है न

हाँ जी जी तो नहीं मैम हम को हाँ तो नहीं मैम हम को नॉन वेज वगैरह नहीं चाहिए लेकिन सब्जियां कम से कम हाँ दो से तीन सब्जियां हम को चल जाएगी उसमें और बाकी खाने में हाँ बाकी फिर दाल फ्राई वगैरह चावल वगैरह उसमें चल जाएगा फिर ठीक है हम को चल जाएगा बाकी

जी जी मैम हम फोनपे कर देंगे जी हाँ ओके